پچھلی چند دہائیوں میں ہندوستان میں ابھرنے والے کچھ نئی ملازمتیں اور ملازمتیں ہیں جو آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ یوٹیوبر کو ہی رکھ لیں آج کال کے نوجوان بچے سے لے کے بوڑھے تک سب آج کال سب ریلز میں ہی لگے ہوئے ہیں ہر ایک چیز اس میں مشہور ہو گئے ہیں کوئی ڈانس میں کوئی گانے میں کوئی کھانا بنانے میں کوئی سلائی میں کوئی کرھائی میں سب کو یہ سب ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے اور ہمارے آج کل کے نوجوان جو ہے پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے زیادہ تر یوٹیوب میں ہی سب سب ملے ہوئے ہیں یوٹیوب سے بہت سے ایسے یوٹیوب میں کمائی بھی بہت ہے اور جیسے کہ ہر نوجوان تو کیا ہر ایک بچے سے لے کے بوڑھے تک سب ہماری ماں بہنیں بھی بہت اس میں ہے جو ہر اپنا اپنا جتنا بھی اندر ہنر رہتا ہے اس میں دکھانا چاہتی ہے دکھانا چاہتا ہے کسی کو اگر سلائی آتا ہے تو وہ بھی اچھے سے اس میں یوٹیوب میں ریلز بنا کے ویڈیو بنا کے ڈالتی ہے اور جس کو کھانا بنانا آتا ہے جس کو کسی جس کو کوئی بھی کام آتا ہے سب اس میں یوٹیوب پہ ڈال دیتی ہے تاکہ وہ مشہور ہو جائے اور پھر اس کو اچھے سے اچھی آمدنی بھی آتی ہے بہت سارا کمائی بھی ہوتا ہے جس کے جتنے بھی فلورس ہوتے ہیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور پھر اس میں ہمارے نوجوان جو ہیں اور بھی بہت ہے جو کمانے کے لیے پیسوں کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں شوق کے واسطے کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی پیسہ پیسہ پیسوں کے لیے ہر ایک کام میں جانا پسند کرتے ہیں آج کل کے نوجوان تو شوق کے واسطے بھی یا پھر پیسے کے لیے بھی بہت سے کام میں لگ گئے ہیں کوئی ہوٹل کھول لیتا ہے کوئی کلب کھولتا ہے کوئی پارک بھی کھول لیتا ہے تاکہ اس سے من بھی لگا رہے اور پیسے کا بھی مہینہ سیلری آتا رہے آج کل کے نوجوان بغیر پیسوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے پیسے کمانے کے لیے وہ ہر ایک چیز میں جانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور پھر ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں وہ تو وہ اکثر نوکری میں لگے رہتے ہیں نوکری ڈھونڈھنے کے چکر میں یونہی بیٹھے رہتے ہیں اور جو نہیں جانکار رہتے ہیں وہی ہر ایک چیز میں چلے جاتے ہیں یوٹیوب میں کوئی پارک میں کوئی کچھ میں کچھ بھی کر کے سب پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں اور جو پڑھے لکھے نوجوان رہتے ہیں وہ نوکری کے چکر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور وہ کما بھی نہیں پاتے ہیں تاکہ انہیں سخت ضرورت ہے نوکری کی جو پڑھے لکھے ہیں اسے یہ سب کام نہیں آ سکتا وہ گھستا بھی نہیں چاہتا یہ کام میں کیوں کہ اس کا خواب نوکری لینے کے لیے رہتا ہے اور ہمارے سرکار کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو کچھ نوکریاں بھی دینی چاہیے کیوں کہ وہ پڑھ لکھ کر اس کے انتظار میں رہتے ہیں کیوں کہ سب کو پیسے کی ضرورت رہتی ہے اور پڑھنے لکھنے میں بہت سے پیسے لگتے ہیں اس لیے انہیں نوکری بھی ملنی چاہیے کیوں کہ نوکری ہے تو پیسہ ہے پیسہ ہے تو زندگی ہے اور پھر اسی میں ہمارے سب سارے نوجوان اپنے پیسوں کے لیے ہر ایک کام میں لگے رہتے ہیں اور وہ اپنے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ کمائی کے لیے کوئی بھی کام میں جانا چاہتے ہیں خاص کر نوجوان جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کوئی بھی کام کر لیتے ہیں چاہے جو بھی کام ہو شوق کے واسطے ہو یا مشکل ہو یا کٹھنائی ہو کوئی بھی کام ہو بس کمانے کے لیے کوئی بھی کام میں چلے جاتے ہیں اور جو پڑھے لکھے رہتے ہیں وہ نوکری کے لیے تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور پھر اسی طرح سے ہمارے نوجوان جو ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت سے اور اسے ایسے نوکری ہیں بہت سے ایسے کام ہیں جسے کھوجنے کے لیے لوگ باہر چلے جاتے ہیں کمائی کے لیے اور پھر اسی سے اس کی زندگی چلتی ہے